پیشے سے میں کمپیوٹر ہارڈویئر اینڈ نیٹورکنگ اینڈ موبائل ریپیئرنگ انجینئر ہوں مجھے اس وقت چیلنج ملا جب میں بامبے میں تھا جاب پر تھا مجھے کمپیوٹرس کی آفس میں کام کرنا تھا اور پھر بعد میں موبائل کے لیے بھی کام کر رہا تھا تو بامبے کی لائن تو بہت فاسٹ ہوتی ہے وہاں پر کوئی کسی کو جانتا نہیں کوئی کسی کو پہچانتا نہیں نہ کھانے کا ٹائم ہوتا تھا نہ گھر پہنچنے کا ٹائم ہوتا تھا اسی طرح چلتے رہتا تھا کام کرتے رہتے تھے سڈینلی ایک دن گھر سے فون آیا کہ میرے بھائی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے میں آفس میں بات کیا ریزن دیا بتایا ایسا ایسا پرابلم ہے لیکن آفس والوں نے لیو دینے سے چھٹی دینے سے انکار کر دیا بڑا ہی مشکل دور وقت تھا وہ جب مجھے یہ آفس کے کام سے چھٹی نہیں مل رہی تھی اور یہاں گھر پہ مجھے بلانا آ رہا تھا کہ یار ایسا ایسا معاملہ ہو گیا ہے آپ کو آنا ہے تو میں آفس سے بات کیا لیکن آفس والے لیو نہیں دے رہے تھے چھٹی نہیں دے رہے تھے لگاتار کرتے رہا میں کام کیسے کیسے دو تین دن پاس کیا نہ کھانا پینا کام کا اتنا ورک لوڈ اتنا تھا کیسے کرتا کیسے نکالتا لیکن اب جان ہے تو جہان ہے مطلب ورک رہے گا تو پیمنٹ ملے گی پیمنٹ ملے گی تو ہاسپٹلائز بھائی کو اس کی آپریشن کے لیے مدد کر سکتے ہیں اس کی جو بھی نیڈس ہے تو اس کے لیے میں دو تین دن بہت وہ آج جب بھی مجھے وہ وقت یاد کرتا ہوں تو مجھے بھلاتا نہیں ہے یار اتنے کام کرنے کے بعد اتنی سیریئس پوزیشن ہو گئی تھی کہ میں کام کروں یا گھر جاؤں یا گھر جاؤں یا کام کروں کوئی بھی ایک آپشنس ہو گیا تھا کمپنی کسی طریقے سے ماننے کو تیار نہیں تھی کہ نہیں ورک لوڈ بہت ہے سیزن ہے آپ کو یہ کام کرنا ہوگا اور اگر گئے تو پھر آپ کی جاب چلی جائے گی تو بہت مشکل دور تھا وہ نہ کھانا کھاتے تھے ٹائم سے نہ کچھ صرف کام کام کام اور گھر کی بھی چنتا لگی رہتی تھی لیکن وقت گزرا کچھ وہ ہوا تھوڑا ہیلپ ہوئی تھوڑا لوڈ کم ہوا تب جا کے پھر وہ آفس سے مجھ کو لیو ملی پھر میں میرے گاؤں آیا پھر میرے بھائی کا آپریشن وغیرہ ہوا اس کے لیے بھی بہت ساری خرچ کی ضرورت تھی تو الحمد للہ اتنا پیسہ تھا ہم نے اس کو آپریشن کرایا ساتھ میں اس کا ایک فرینڈ تھا بائک ایکسیڈنٹ ہوا تھا اس کی تو ڈیتھ ہو گئی تھی لیکن میرا بھائی الحمد للہ صحیح ٹائم پہ اس کو میڈیکل سویدھا مل گئی تھی تو وہ سروایئو کر گیا تھا کوما میں تھا وہ آٹھ دن کے لیے میں ہاسپٹل میں تھا اس کو سنبھالا اور اس کے لیے خرچہ کیا جو مجھ سے بنا وہ کیا وہ میرے لیے سب سے مشکل وقت اور چینج چیلنجنگ وقت تھا سنبھالنے کے لیے